ہیلو جی ہیلو جی بولیے جی جی جی جی

جی بولیے جی ایک سائز دس روپئے والا ہوتا ہے اور ایک اٹھارہ والا ہوتا ہے کلر میں وائٹ وائٹ کلر ہے یلو کلر ہے براؤن کلر ہے ہائی اسکول کا ایک نیو آیا ہے

پیمنٹ کیش ہوگی آن لائن کا حساب نہیں ہے پہلے تھا اب نہیں ہے فون پے نہیں ہو سکتا پیمنٹ کیش ہوگی

چار پانچ پیٹی لیں گے تو پانچ پیٹی کے ساتھ ایک پیٹی شیمبو کی فری ملے گی

اگر آپ تین اگر آپ تین پیٹی لیتے ہیں تو اس میں ایک پیٹی مل رہی ہے آپ کو شیم شیمبو کی ملے گی ہاف پیٹی

آپ سو صبح دس بجے آ جائیے مارننگ میں آٹھ بجے تک

نئی چیز میں شیمپو بن رہے ہیں

شیمپو اور صابن تو بنتے ہیں سوپ اور

دوبارہ بولیں چلیے ٹھیک ہے میں آپ سے مل کر بات کر رہا ہوں ان شاء اللہ جی اوکے